हा मूं में ख़ासि हिकु छेॼ हणण जो गुण कला आहे जेका असां सिंधी संस्कृतिअ जी डांडिया रास छेॼ चयो वेंदो आहे जेका असां हर हिकु प्रसंग में धार्मिक प्रसंग में सामाजिक प्रसंग में या कंहिं प्रोग्राम में छेॼ हणंदा आहियूं ऐं हुनजे दुहिलनि ते नचंदा आहियूं डांडिया रास कंदा आहियूं हीअं असां अॻियां वधाईंदा आहिनि जय झूलेलाल